हम विभिन्न प्रकार के पूजा पाठों में शामिल होते हैं वहाँ पे अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं पूजा पाठ में हमेशा अलग अलग तरह के पकवान पकाए जाते हैं जो कि उस पूजा पाठ में सम्मिलित होते हैं उन्हें अत्यधिक शुद्धता और साफ सफाई से बनाना होता है वैसे तो हम खाना पकाने की कक्षाओं में अधिक नहीं शामिल हुए लेकिन यदि हमें मौका मिले तो हम उसमें जरूर शामिल होना चाहेंगे क्योंकि खाना बनाना हमारा एक बहुत पसंदीदा शौक है हम चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक पकवान भोजन बनाना सीख सके और उसके बारे में जान सके